हेलौ मा अह फानोथ' र' मा नों बायनो हा फवा बिस थाखायै फानो आङो है आं दै लगायफेरा आं फियरैनो फानो जोंहा आरो गाइखेरखो जोंहा गाइखेरखौ फियरैनो फानहरखायो फवा बिस थाखा नङाबा जोङो रावनोबो ओरैनो हरा सोरबा लांबा लांबाय लाङाबा गैया बेयाव जों आरो आङो रावनोबो जों एसे मैलो गैयै रखम बायदि जों जासिनो थाङा जों खर्थ' फानगासिनो ना जों खर्थ' फानगासिनो बिस थाखायैनो नों लाङोबा लां जाहा आरो मोसौ मोसा गुमनायनि हाजोआव लांनायनि हाजोआव लांनायनि खस्थ' दङो हाजोआव गुमनो लांबालाय थंकि दैमायालाय गुबुंले जाबोखागोन ना मोसौ फैबाय नालाय थांबाय थांलाय फैलाय लाबोनाय हाजोनि बेसाद नालाय हाजोआव गुमगोन हाजोनि बेसाद नालाय हाजोआव गुमगोन जोंथ' आरो बिखौ आरो हाजोआव गुमाबा जोंथ' न'आवथ' गुमनो हाया ना बेथ' आरो हाजोनि बेसाद नालाय सरकारिनि हा नङा दै लगाया जोङो जोंहा फियरसो फियरैनो फानखायो जों रावनोबो जों दै लगायना हरफेरा आरो दै लगायनाय गाइखेरखौ ओरैनो सिनाय मोनखायो मालायना लगायनाय जानो हागौ जोंना लगाया जों बेफोरबायदि नङा नोङो सोरनिखौबा लानानै लगायनाय मोनदों खोमा ओंखायनोथ' गोसोम मोनदों दा जोंनिखौसो नाम बुबा बुदेरनानै बुंबायना नोङो जोंहा लगायफेराहाय बेफोरबायदि दै नोङो आरो सोरनिखौबा लगायनाय मोनदों बादि मोनदों सोरनिबा लाबोनानै फानफै माबानायखाय लाफैनायखाय लोंनायखाय दे होमबालाय जाबाय दे दे लाबा ला लायाबा था दे जाबाय